न'आव जुनाद लानाय आङो न'आव जुनाद फिसिनाय मोसौ बायदोंमोन आङो मोसौ दामब्रि जेनेबा पास हाजारनि मोसौ बायदों बेखौ फिसा होनानै आङो फिसा मोनदों आमफ्राय फिसाखौ आङो फेदेरनानै आङो फानदों अमा फिदों अमाखौ आङो अमा फिसाखौ आङो दुइ हाजारनि बायदोंमोन बेखौ बिमा होदों बिमा खालामदों अमा फिसाखौ आङो फान्नानै मासेआव आङो दुइ हाजार आराय हाजार बिसिबांनि फान्नाय जादों आरो दाउ फिदों दावखौ दावआ बिमा माथाम फान्ना बिमा माथामनि फिसाखौ फान्ना आङो बिदिनो फनद्रस' सल्लस' बिसिनबां सिम आङो फैसा मोनदों बिदिनो बोरमा अमा मोसौ दाउ बिदिनो जुनाद फोर फिनानै आङो फिसा होनानै फिसाफोरखौ फान्नानै आङो फैसा बिदिनो मोनो एसे एनै आङो बेजोंनो नखर सालायो आरो फिया सानब्लाबो फिफालङो फिनाय जायो आरो गैयाब्लाबो आङो गामियाव गैयाब्लाबो खाथि खालायाव मोनाबाबो आङो बाजारनिफ्राय बायनानै लांनाय लांनानै फिहैनाय जायो आरो आङो फिखायो दाउबाबो अमाबाबो मोसौ बोरमा गासिबो फिनाय जाखायो दा फिनानै बिदिनो थाइसे थायनै मोन्नायखाय आङो फिनो बाया आङो फिखायो आरो थाइसे थायनै फान्नानैबो मोनखायो आंना बेफोरबायदि थाइसे थायनै मोन्नायखौनो आङो नखराव आङो बाहायो बिदिनो बेजोंनो न'खर सालायनाय जायो बिदिनो थाव संख्रि फानलु बिदिनो खरस खालायनानै जानाय जायो